میں اپنے بھائی کو اتنی تعلیم مکمل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اچھے اخلاق والا انسان بن جائے کیونکہ آج کے زمانے میں ایک اچھے اخلاق والا انسان ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے اور وہ ہر کسی کے کام آ سکے اور سماج کو ایک اچھا بنائے اور ایک اچھی سوچ دے